साढ़ी जेह्की नमीं सरकार बनी मोदी सरकार मोदी सरकार जेह्की ऐ ता जेह्के नमें नमें जि'नें लोकें बिजनस करना उंदी बड़ी हैल्प मतलव मदद करा दी मदद कियां करा दी उनें ई ओह् लोन देआ दी ते कन्नै ओह् करा दी मतलव सपोट करा दी पूरी सरकार ऐसा नी ऐ कि सरकार सपोट नी करा दी ऐ इयै चीज़ अस पैह्लैं दिक्खा ने कांग्रेस सरकार बिच्च तां कांग्रेस सरकार बिच्च एह् सपोट नेईं ही मतलव जेह्के नमें नमें लोक न तां मतलव गरीब घर दे जागत हैन तां उनें सपोट नेईं थ्होंदी मगर मोदी सरकार ऐसी ऐ ओह् केह् आखदे सपोट करदी हर गरीब शा लेइयै अमीर तक गर बंदे सपोट करदी कि तुस कोई बी अपना जेह्का बिजनस ऐ कोई बी व्यापार ऐ ओह् करो ते ओह् करो फ्ही उस्सै च पैसे लैने होन तां पैसे थ्होई जंदे मतलव उंदी स्कीम ऐ कोई स्कीमे नांऽ नी किश चेत्ता अवा दा किश एन्टरप्रनेओर स्कीम एन्टरप्रनेओर कोई स्कीम ऐ इं'दी ते उसतै च केह् होंदा कि लोन थ्होई जंदा कन्नै लोन आस्तै टाईम बी थ्होई जंदा ते एह् ऐ कि इंडिया बल्लें बल्लें बड़ा अग्गै जा दा इंडिया हुन उस स्हाबा नी रेह् दा ऐ कि इंडिया आक्खो कि बड़ै इयां पिछड़ा देश ऐ इंडिया हर चीजा अग्गै निकला दा इत्थै बड़े अमीर अमीर लोग बी हैन जियां अम्बानी सोची लैन अम्बानी दे दो बंदे होइये एह् दुनियां दे मतलब पूरी दुनिया च नम्बर वन लोगें च औंदे एह् लोग ते इस स्हाबै च दिक्खेआ जा तां साढ़ी जेह्की ओह् ऐ साढ़ा जेह्का देश ऐ इंडिया इस्सै च बड़े ऐसे लोग न जिंदा दमाग बड़ा तेज़ ऐ कुदै कुदै पुज्जी सकदे ओह् अगर उनें सपोट थ्होऐ तां ते जेह्की साढ़ी सरकार बी जे पी जेह्की जिसदा मोदी साढ़ा प्राईम मनिस्टर ऐ ते एह् करदे कि मतलव ठीक न बंदे सपोट करा दे हर इक बंदे मतलव पैसे देआ दे ऐसा नी ऐ कि पैसे नी दिंदे हैन देउड़दे खाली साढ़ा बिजनस पलैन होना चाहिदा असें बिजनस पलैन सनाना सरकार गी साढ़ा एह् बिजनस पलैन ऐ फ्ही उनें अपरूव करना अगर उनें लग्गै कि हां एह् पलैन शैल ऐ तां उनें आखना कि नेईं जेह्का एह् इक इंदा स्कीम ऐ ता एह् शैल स्कीम ऐ ते इसी तुस अग्गै चलाई सकदे एह् चीज मिकी सरकार दी शैल लग्गी अ'ऊं चाह्न्नां कि साढ़ा जेह्का व्यापहार ऐ अग्गै बधै साढ़ा देश अमीर होऐ